अज्ज भारत बड़ा प्रदूशत होई जा दा प्रदूशत होता जा रहा ऐ जि'यां नदियां जेह्ड़ियें च छड़े लफाफे ऐ लोकें गी नदियां जेह्ड़े बड़े गंदियां होंदियां जा दियां जंगल कटोंदे जा दे ऐ माऊंटेन गी कट्टा जा दा ऐ होर फार्म जेह्ड़े ओह् ऐ कुछ सालें च बड़ा कुछ चेंज होंदा जा रहा ऐ कुछ सालें च बड़ा गै चेंज दिक्खने गी आया ऐ जि'यां इस बार गर्मियें च बड़ियां गै गर्मियां पेइयां होर सर्दियें च कुछ टाइम ताईं बड़ियां गै सर्दियां पेइयां ऐ कुछ बड़ा कुछ दिक्खने च आ दा ऐ नदियां बड़ियां बड़ियां नदियां गंदियां होई जा दियां एह् सारी लफाफे कन्नै होआ दा असेंगी लफाफें गी बंद करना चाहिदा बड़ी गड्डी फैला दी ऐ बहुत ज्यादा गड्डियां होआ दियां एह्दे कन्नै बड़ा गै प्रदूशन होआ दा ऐ ते एह्दे कन्नै बड़ा गै साढ़ा वातावरण गंदा होंदा जा रहा ऐ कुछ समें ताईं जि'यां पिछले टाइम लाकडाउन होएआ ही कोरोना दी बजह कन्नै गड्डियां बंद होई ते किन्ना साढ़ा वातावरण साफ होई गेआ ही ते साफ होई गेआ ही इ'यां हून जाओ गड्डी उप्पर ते कपड़े गंदे होई जंदे प्रदूशन गै प्रदूशन होंदा जादा ऐ प्रदूशन गी असेंगी कंट्रोल करना चाहिदा असेंगी काबू च रक्खना चाहिदा जि'यां अपनी अपना थैल्ला लेइयै अपना झोला लेइयै जाना चाहिदा सब्जियां लैन जां ते उंं'दे लफाफे निं लैने चाहिदे लफाफे बंद होने चाहिदे इस बास्तै साढ़ियां नदियां बी साफ रौह्ग साफ जित्थै दिक्खो उत्थै लफाफा जित्थै दिक्खो उत्थै लफाफा इन्ना जादा लिफाफा हून कुछ सालें ते बड़ा गै जादा लफाफें कन्नै गंद पेई गेदा ऐ ते इस बार गर्मियें च बड़ियां गर्मियां पेइयां बहुत गर्मियां पेइयां बड़ियां गर्मियां पेइयां कोई स्हाब निं हून इस राइम हून एह् जेह्ड़ा टाइम होआ दा एह्दे च बड़ी गै सर्दी पेई ऐ बहुत जादा सर्दी पेई ऐ बहुत जादा सर्दी पेई ऐ प्लूयशन गै जि'यां ओह्दा प्लूयशन हवा दा प्लूयशन ऐ हवा त प्लयूशन ऐ असेंई मते मते बूह्टें गी राह्ना चाहिदा जि'यां ज्यादा ज्यादा बूह्टे होग ते ज्यादा साढ़ा वातावरण साफ होग होर साफ होग ते अस ज्यादा टाइम तगर साढ़ी पापुलेशन ठीक ठाक रौह्ग कोई बमारियें कोला दूर रौह्ग ते बस फिर होर कुछ चेंज इ'यै किश दिक्खने आया एह् किश दिक्खने आया पूरे साल च जि'यां गर्मियें च जि'यां गर्मियें च बड़ियां गर्मियां पेइयां कोई स्हाब न बर्दााश्त नेईं ही होंदियां हून ठंड बिच्च ठंडा बर्दाश्त निं ही होंदियां ते असेंगी थोह्ड़ा इ'यां रौह्ना चाहिदा थोह्ड़ा इ'यां अज्ज बड़ा प्लूयशन होआ दा गड्डियें दे धुएं कन्नै ते गड्डियें धुएंं कन्नै बड़ा प्लूयशन होआ दा ऐ होर जेह्ड़े प्हाड़ियां ओह् प्हाड़ियां ओह् बी साफ करियै लोक घर बनाई जा दे ऐ ते जेह्ड़ियां नदियां ओह् बड़ियां गंदियां होंदियां जा दियां ऐ